हांजी नमस्ते जी हांजी तुस अनु बटीक तां बोल्ला दे ओ ना हांजी मैडम तुंदे कोल कोई नमें डिजाइन बगैरा आए दे कुछ हांजी लैने के न सनाओ फ्ही केह्ड़े केह्ड़े डिजाइन आए दे न कुछ कुर्तियां बगैरा लैनियां न ते कुछ ड्रेसस बगैरा लैनियां न

हांजी हांजी मैं समान ते बड़ा ज्यादा लैना ऐ ड्रेस मीं बड़ी ज्यादा लैनियां न क्योंकि साढ़े घर ब्याह आवा दा ते ओह्दे आस्ते ड्रैसां चाहिदियां मिगी ऑफर चला दे हांजी हांजी तुस मिगी टाइम टाइम सनाई उड़ेयो तुस तुंदी दुकान बगैरा जेह्ड़ी कोल्ले खु'लदी ऐ चलो ठीक ऐ फिर मैं आगी ते तुस मिगी दस्सी उड़ेयो क्योंकि में कुछ मेेकअप दा बी समान लैना ते कुछ ड्रैसेस बगैरा बी लैनियां न कोई नी फिर आफर सिर्फ कपड़े आस्ते चला दा जां बाकी चीजें आस्तै बी चला दा अच्छा ठीक ऐ फिर में आनी आं बड़ी सारियां आइटमां लैनियां न में लैहंगे होई गे जियां दो तिन साड़ियां लैनियां न हांजी